एहिमे पशुपालन जे छै से

आर्थिक लाभ एहि सॅं सेहो भेल आर्थिक लाभ सॅं तातपर्य छै जे जॅं अहाँ दूटा तीनटा गाय रखने छी जॅं अहाँके एक पांच सऽ सात लीटर दूध होइया तऽ ओ दूध के एहिठाम मार्केटिंग छै एहिठाम दूधके अहाँ व्यवसाय कए सकै छी आ गाय के जे गोबर छै से मानल जाइत छै हमरा अहाँ ओहिठाम जे गाय के गोबर सबसॅं शुद्ध गोबर होइत छै ओकर जे छै से जैविक खाद मे सेहो उपयोग कऽ सकै छी आ ओ ओहि सॅं बहुत रास बात छै ओकर जे छै से अहाँ गोबर गैस प्लांट बना सकै छी जाहिसॅं अहाँ अपन ओकर ईंधन बना सकै छी दूध के व्यवहार कऽ सकै छी आ खाद बना कऽ जॅं छोट मोट किसान छै कट्ठा दस कठ्ठा एक बीघा वला किसान छै ओकर जे खाद छै से खेत मे देतै जाहिसॅं खाद के खेत के उर्वरा शक्ति बढ़तै ओकर उपज बढ़तै जाहिसॅं कि किसान लाभान्वित हेतै तऽ एहि योजना के हम एकरा सिफारिश करै छी जे ई योजना चलै आ जॅं केओ एहिपर ई छै जे हम दूटा चारिटा गाय बैंक सॅं बैंक हमरा दिया हमरा ऋण भेटा सरकार फाइनेंस करै ई योजना बहुत नीक योजना छै बड़ा लाभकारी योजना छै एहिसॅं बहुत लाभ भऽ सकै छै